میرے علاقہ میں قدرتی وسائل میں سے لوہا ہے جوکہ یہ زمینوں سے نکالے جاتے ہیں اور اس کے بہت سارے کام آتے ہیں جوکہ یہ بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ اسے استعمال کر کے اپنا کاروبار اسی سے چلاتے ہیں